मेथाइ रोजाबनाया गुरुनिफ्रायनो साबसिन सोलोंजायो नाथाय आंहा आंनि सोलोंनायाव फोरोंगिरि गैयामोन आङो ओन्दैनिफ्रायना टिभि बा मबाइलनिफ्राय खोनासङै खोनासङै बेफोरखौ बुजिनानै आं सोलोंबोनो हमदों गिबि गिबियाव आंनि मेथाइ रोजाबनाया बारा मोजां जायामोन नाथाय दा लासै लासैनो मोजां जाबोनो हमदों आंनि मेथाइ रोजाबनायखौ नख'रनि आरो गामिनि सुबुंफोरा बाखनायो जायनि थाखाय आंनि गोसोआ गोग्गानानै आरो साबसिन मोनसिननानै आंनि मेथाइ खननाया साबसिन जाबोनो हमदों आङो बिदिनो लासै लासै ओ सोलोङै सोलोङै सासे गिदिर ओ मेथाइ रोजाबगिरि जानो सानो